जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में परिवहन जी सुविधाऊं एॾियूं आहिनि जहिंजे करे असां कंहिं बि हॉस्पिटल ताईं इज़ीली पोहची सघंदा आहियूं जंहिंमें हिक सौ अठ बि आहे ऑटो रिक्शाऊं बि आहिनि टैक्सियूं बि आहिनि जेके असांखे सूरत में हिक कुंड खां ॿिए कुंड ताईं पोहचायण में वधि में वधि पंद्राहं मिंट खणंदियूं आहिनि जंहिंमें असां मेडिकल जे लाइ काई बि ॻाल्हि में परेशान न थी सघंदा आहियूं हर ॻाल्हि असांखे इज़ीली मिली सघंदी आहे ऐं मेन ॻाल्हि त छा आहे हिक सौ अठ जी सर्विस एॾी सुठी आहे जेकी असां फ़ोन करण सां ई ॾहें मिंटे में असांखे सुविधा ॾींदी आहे ऐं ॿियनि ॾह मिंटनि में असांखे हॉस्पिटल ताईं पोहचाए छॾींदी आहे जंहिंजे करे असांखे काई ॻाल्हि जूं तकलीफ़ न आहे छोके गवर्नमेंट एॾो सभु मेडिकल जे लाइ सुविधाऊं थी कढे बैं आयुष्मान काड आहिनि बियूं सब फैसलीटियूं एॾियूं थी कढे जंहिजे करे माण्हूअ खे ख़र्च बि घटि थो लॻे ऐं सुविधाऊं बि सुठियूं थी मिलनि